السلام علیکم جی میری بات پاسپورٹ آفس سے ہو رہی ہے اوکے سر میں نے اپنا پاسپورٹ دیا تھا اپڈیٹ کرنے کے لیے بٹ ابھی تک مجھے ملا نہیں اور مجھے فیملی کے ساتھ ویکیشن پہ جانا تھا تو سر مجھ سے بولا گیا تھا یہ چیز کہ آپ کو جو ہے اتنے دنوں میں مل جائے گا بٹ ابھی تک مجھے ملا نہیں نہ ہی کوئی مجھے اپڈیٹ ہے نہ ہی وہاں سے کوئی کال آیا ہے

تو سر میں ٹکٹ کا ڈیٹ آگے نہیں بڑھا سکتا ہوں نا ایسا نہیں ہے کہ میں ٹکٹ کا ڈیٹ آگے بڑھا سکتا ہوں سر دیے ہوئے مجھے ڈیڑھ مہینے کے قریب ہو چلا ہے اور ابھی تک کوئی بھی انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے اس کا کوئی بھی اپڈیٹ نہیں میرے پاس ہے اور آپ بول رہے ہیں کہ جلد ہی ہو جائے گا اب جب ڈیٹ نکل جائے گی تب میں پاسپورٹ لے کر کے کیا کروں گا

تو سر تھوڑا جلدی کرے نا سر ڈیٹ نزدیک آ رہی ہے اور مجھے اپنی فیملی کے ساتھ جانا ہے کتنے زمانے کے بعد تو پلان بنا ہے فیملی کے ساتھ گھومنے کا اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگ ڈرامہ لگائے ہوئے ہیں سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے میں جانتا ہوں کہ ویب سائٹ میں گلیچ آتی ہے پر سر ڈیڑھ مہینے ہو گیا ہے یہ کیسا گلیچ ہے جو مطلب ڈیڑھ مہینے سے صحیح نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے سر آپ جلدی سے جلدی کر کے دیں تاکہ میں جا سکوں اپنے پریوار کے ساتھ ٹھیک ہے شکریہ